जय झूलेलाल असां जानवर पालिया आहिनि हुननि खे खाधो खाराईंदा आहियूं त खाधो न खाईंदा आहिनि पोइ असांखे ख़बर न पवंदी आहे भाई छा आहे हुन खे पोइ डॉक्टर जानवरनि जो डॉक्टर आहे उन ॾे वठी वेंदा आहियूं पोइ उहो जांच कंदो आहे पोइ हुन खे ख़बर पवंदी आहे की भाई हे छो नथो खाहे हिन खे काई बीमारी आहे पोइ उहो चवंदो आहे की वाति पकलु अथसि पोइ पाण ई दवा ॾींदो आहे ऐं सुई बि लॻाईंदो आहे उन खे जीअं फ़ाइदो थी वञे पोइ ॿिए ॾींहुं जानवर खाइणु शुरू कंदो आहे